अ नोंथ' दा दखानदारिना आस्सा माइरंआ मा मा माइरं दं आरो खुइनथेलाव बेसेबां लायो बेखौ नोंथांआ खिन्थाहरलाय

अ

बेलेग माइरं गैला अ अ

बिदिनो मोजां सोलिदोंना सालथे

बायना जानायाथ' जोंबो मोजां मोनजाहैदों लांनायालाय लांदों नङा होमबा अ आस्सा नोंसोर बे दखान गिदिरैनो बेसेबां खरि लाबोयो

आस्सा माथो खालामबावनो बिदिनो फाननांगौ जाहैबाय होनबालाय थिगैनो दा सोलिनाया अ आस्सा ओमफ्राय बेलेग बेलेग बे थाव संख्रिफोरालाय अ अ मा मा थाव लाबोयो सालथे

अ है खेरासिनाथ' दा मोनथ'वाना

बे माबोरै बन्द' जाखो

माने माइरंखौलाय मा बेसे लायो अ नङा लाबोनाया बे दखानदारि हजोंनिफ्राय लाबोनाया रिख्साजों लाबोयो ना थेलाजों लाबोयो अ ए दे होमबालाय